بائک چلانے کے بہت سے مثبت اثرات ہیں بائک چلانے سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے جس سے وزن میں کمی اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے بائک کے استعمال سے فضائی آلودگی میں کمی آتی ہے اور کاروں کے مقابلے میں کم ایندھن استعمال ہوتا ہے بائک چلانا سستا ہوتا ہے جس سے لوگوں کی روزمرہ کی سفر لاگت سفری لاگت میں کمی آتی ہے بائک کی تعداد برھنے سے سڑکوں پر ٹریفک کی صورتِ حال بہتر ہوتی ہے جس سے سفر کی رفتار میں بہتری آتی ہے بائک چلانے سے لوگ مقامی کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بائک کے استعمال سے شہری بنیادی ڈھانچے کی بہتری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جیسے سڑکوں کی حالات میں بہتری ہونا مجھے ہندوستان کے خطوط کے بارے میں معلومات مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں جیسے کتابیں تحقیقی مضامین سرکاری ویبسائٹ اور دیگر مستند موادیں اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر عمومی علم اور موجودہ واقعات کی بنیاد پر بھی معلومات فراہم کرتا ہوں